अस जियां पत्नीटाप जन्ने घूमने उत्थें इ'न्ना शैल मोसम होंदा पूरी इ'यां ताजी ताजी हवा चलदी इ'न्ने बूहटे लग्गे दे उत्थै उत्थै कोई बिमार बी नेईं होंदा पलुशन कुछ बी नी ऐ एयर पलुशन कुछ बी नी ऐ उत्थैं ताजी ताजी हवा चलदी होर होर उत्थै इ'न्ना शैल नजारा दिक्खने लोक दूरा दूरा आंदे ओह् दिक्खने सर्दियें दिनें उत्थें बर्फ पौंदी सरदियें दिनें उत्थें बर्फ पौंदी लोक घूमने ई जंदे इ'यां टूरिस्ट प्लेस बनी गेदा हून ओह् अज्जकल पैह्ले पत्नीटाप ते सारे जंदे हे सारें सेही हा पत्नीटाप लोक घूमने जंदे उत्थें सर्दियें दिनें ज्यादा जंदे जाम बी बड़ा होंदा उत्थै कोई जा तां रीवर साढ़ी जियां जियां साढ़ी नदी होई जियां अस मानसर जन्ने उत्थै अस सारे जन्ने मानसर लेक जन्ने जियां पत्नीटाप बड्डी बड्डी प्हाड़ियां दिक्खने आस्तै बंदा सारा किश घूमी फिरी लैंदा बजार बिच्च बूह्टे बिलकुल ठंडी हवा चलदी एह् नी ऐ कि साढ़ै इ'यां जियां कोई जम्मू जा उधम उधमपुर बी नेईं जियां जम्मू इ'न्ना ज्यादा ट्रैफिक होंदा होर इ'न्नी ज्यादा एयर पलूशन होंदी लोक गंद पांदे बमार बी जल्दी होईं जंदे ग्रांऽ बिच्च जेह्ड़े लोक रौंह्दे प्हाड़ छाड़ होंदे उत्थै लोक बमार बी नेईं होंदे जल्दी इ'न्नी शैल जगह होंदी घूमने आस्तै अग्गें पिच्छें छड़े प्हाड़ ठंडी ताजी हवा चलदी बिलकुल ताजी हवा लोक दूरा दूरा आंदे उसी हवा गी लैने आस्तै शैह्रां ते सारे लोक जंदे गै उत्थें नी इ'न्ना शैल जगह सारां हा फेमस जगह ऐ पत्नीटाप होर नजारा उत्थां जेह्ड़ा उत्थां सवेरे होंदा सूरज चढ़दा इ'यां लगदा कि कुतै स्वर्ग पुज्जी गेदे अस इ'न्नी शैल जगह लोक दूरा दूरा औंदे कु'त्थे जाना भाई चलो पत्नीटाप बड़ी फेमस ऐ नी ओह् जगह ते हर लोक सारें गी प्यारी लगदी ओह् जगह बड़ी प्यारी जगह सारे चली पौंदे उत्थें ते कुसै इक बारी आखना होऐ तां मना नी करदा ऐ अगर कोई चार पंज स्हेलियां जा दियां प्लैन करियै तां उत्थें जाना जंदे लोक ज्यादा पत्नीटाप गै न जियां स्कूला सैरां जंदियां सैरां जा दियां उत्थैं गै गड्डियां लगदियां सैरां बी ज्यादा उत्थैं गै जंदियां पत्नीटाप कि के उत्थे बच्चे खुश रौंह्दे उत्थे अग्गें पिच्छें दिक्खने दा नजारा खेलदे कुछ बैट बाल खेलदे चिड़ी छिक्का खेलदे कन्नै लेई जंदे खाने पीने दा समान उत्थैं मिली बी जंदा लोकें घरै घरै दकानां रक्खी दियां होंदियां बजार बिच्च बी लाई दियां होंदियां नेईं लैन ते जेह्ड़े बच्चे सैर करन जंदे ते उं'दी मौरीं उ'नेंई टिफन पाई देउड़दियां उत्थै बेहियै टिफन खंदे शैल ज्यादा लोक पत्नीटाप गै जंदे भाई कि की उत्थै इ'न्नी शैल जगह सारें लोकें गी शैल लगदी पत्नीटाप जनेही जगह कुदै ऐ गै नी ऐ जेह्ड़ी पत्नीटाप जगह् नी कुतै बी नेईं ऐ ऐसी अदे साढ़ै जे एडं के बिच्च ते ऐ नी ऐ कुदै जियां कश्मीर होई गेआ कश्मीर बी शैल जगह बा जियां अस साढ़ै घरै कोल पत्नीटाप गै ऐ अस जन्ने बी पत्नीटाप न की कि साढ़ै घरे कोल ऐ ते उथें अस पूरा दिन इन्जाए करी सकने कोई ओह् नी ऐ कि असें उत्थें पैसे देइयै जाना जां बिलकुल फ्री हां जाई सकने उत्थैं इ'यां शैल जगह बड़ी शैल जगह ऐ पत्नीटाप इक स्हेई जगह फेमस बाकी होर कुदै जगह होर बी बड़ियां न बा अस साढ़ै घरै कोल भाई पत्नीटाप गै पत्नीटाप गै जन्ने पूरे इ'यां पूरा परिवार पूरा परिवार साढ़ा पत्नीटाप गै जंदा कि के उत्थैं जगह गै इन्नी शैल भाई सारे पंसद औंंदी ओह जगह लोक जंदे गै उत्थैं न अज्जकल बी लोक जंदे बी उत्थैं न होर केह् करना